औ मामोनबा मैगंफोरा मा मा मैगं लाबोदों नोंलाय ओमफ्रायलाय मा मा मैगं

ए आं बान्दाखबिफोरखो एसे गोदोर नायनानै गोदोरफोराव मबे मबे बाजाराव लाङो नोंलाय ओमफ्राय आं बान्दाखबि गोदोरखो गोदोरखो थोबसेआव बिसथाखा फनद्र'थाखा फिसा नाय फिसा थेलेबलेब फोरखो दसथाखाफोराव हरदो आरो आंनिया बारा गैया गैनायालाय माबाफोरा आङो सप्ता खुनसेआव खननै खनथामल' बजार जायोनालाय ओमफ्राय आं खम खम लायो माहाय नोंलाय इसां माखा लानाय होमब्ला आंनि रबिबार ओमफ्राय बृहस्पतिबार ओमफ्राय आरो माब्लाबा बुधबारफ्रावबो लाबोयो मोनबानो आङो ओइ आं माबानि फुङाव आं साराय आठथासोफोराव फायो

मा मा मैगं दंसोयो नोंनियालाय ए माहाय ए आं माहाय लायनो हागोन खोमा दे हामा जादों ना जायाखै बहा बहा फानसोयो नोंलाय महा महा फानसोयो हो ए

मा मा बाराव फानसोयो नोंलाय मैगं थाइगं फोरखौलाय

मानसिफोरालाय मैगं थाइगंफोरखौ नांगो जाब्लालाय लांफायो बे जोंनियाव जोंहानावनो

औ औ खोन्थागोन दे जाहानि माबायाव दंलै लोगोफोरनो खिनथागोन र' दे दे माबा दोनथ' नायलाय आं लायगोन दे ओं दे होमब्ला लाखिदो ने